नमस्ते सर सर मैं कपड़ा खरीदना कपड़ा लेना कपड़ा सर अपने बच्चों के लिए लेना है अपने खुद को लेना है आपका मार्केट कहाँ पर है सर अच्छा फिर आ जाते हैं उसके बाद में कपड़ा अच्छा मिलता है सर हमने सुना है जो बहुत अच्छा मिलता है

जी जी इसमें सर जी जी अच्छा इन समय तो गर्मी वाला नई मिलता होगा सर गर्मी का कपड़ा तो नहीं मिलता है अरे वो सर्दी का अच्छा अच्छा रोज में का है सर्दी का नही मिली हाँ हाँ तो आपका टाइम टेबल टाइम टेबल है कोई आपके आपके बाजार का अच्छा अच्छा सात से आठ बजे तक बीच में बंद ही नहीं होता है न दोपहर में अच्छा ठीक है ठीक है

हॅलो तो फिर कपड़ा बच्चों का हीं है की जेन्ट्स लेडीज का भी है जी और धोती वगैरह भी मिलेगा ब ब बुड्ढों का बूढ़ बूढ़े आदमी का जी

अच्छा बूढ़ी दादी के लिए आप है जो कौन से कौन कौन से साड़ी बताती है काफाड़ी की का बोलते सर अच्छा जी जी जी जी हाँ हाँ सूती का रहता है हमको नाम नहीं याद आ रहा है उसका लेकिन वो सूती का साड़ी रहता है अच्छा अच्छा जी अच्छा ऐसी दिन को बंदी नहीं न रहता है सर

मतलब मैं य मान के चलूँ की नहीं सोमवार को बंदी है दुकान भी बंद ही मिलेगा जी और सर नया नया माडल का भी कपड़ा मिल जाएगा न बच्चों का हाँ वही का

जी सर जी सर जी नमस्ते